مندر میں پوجا ہوتا ہے بھجن ہوتا ہے کیرتن ہوتا ہے پاٹھ چلتا ہے ستسنگ ہوتا ہے چونکہ جاگرن وغیرہ ہوتا ہے مسجد میں نماز ہوتا ہے اور کتابیں پڑھی جاتی ہے تلاوت ہوتا ہے تقریریں ہوتی ہے اور گرجا گھر میں مون ورتھ رہتا ہے اور مسجد میں نمازیں ہوتی ہے کتابیں پڑھی جاتی ہے تلاوت ہوتا ہے تقریریں درود شریف وغیرہ پڑھا جاتا ہے